मध्यम चाल सऽ दौड़यके बहुत अच्छा एक्सर्सायज मानल जाइ छै मध्यम चाल सऽ चलैत चलैत हम आदमी जे छियै बीस से पच्चीस किलोमीटर दूरी तय करि लै छियै जाहिके कारण हमरा शरीरमे फूर्ती आबै छै अस्फूर्ति सऽ मुक्त भऽ जाइ छै आओर दौड़य सऽ अगर ककरो कोइ भी व्यक्तिके जे छै नित प्रतिदिन दौड़य छै तऽ ओहिसऽ ओकरा लाभ होइ छै आओर जे कोइ भी व्यक्ति जे पहिल बेर दौड़य लए जाइ छै ओकरा थोड़ा सा कनी दिक्कत भऽ जाइ छै दौड़यमे आओर जेकरा जे छै जेकरा अभ्यास रहै छै ओकरा दिक्कत नहि होइ छै दौड़यमे सबसे अच्छा होइ छै सड़कके मिट्टीके बनल सड़क कच्चा सड़क ओहि पर दौड़यमे बहुत आनन्द आनंन्ददायक महसूस होय छै आओर सुब दौड़यके सबसे अच्छा समय समय जे होइ छै सुबहमे चारि बजे तीन बजे होइ छै जे ओ टाइममे हवा चलैत रहै छै ठंडा ठंडा हवा चलैत रहै छै आओर मौसम थोड़ा वतानुकूलित रहै छै जे हिसाब सऽ शरीरके मौसम चाही दौड़यके अनुकूल ओहि हिसाब सऽ मौसम रहै छै आओर दौड़ दौड़ैत काल दौड़ दौड़ैत काल मे जे छै आदमीके शरीर सऽ पसीना निकलैत रहैत अछि आओर जते भी ओहिमे गन्दा चीज सब रहै छै सब निकैल जाइ छै जेना छै मानि लिअ जेना पसीना भए गैल इसब निकैल जाइत अछि छीकनाइ तीकनाय सर्दी खाँसी दौड़ला सऽ शरीरमे बोन हड्डी लम्बा होई छै मजबूत होय छै आओर मानसिक संतुलन बनल रहै छै थकान महसूस नहि होइ छै आओर ओहि सऽ आदमीके आरामदायक फील होयत आरामदायक महसूस होयत रहै छै आरामदायक महसूस कोइ भी आदमीके जे छै आराम आराम जब स्वस्थ रहते तभी कोइ कोनो काम करि सकै छै चाहे ओ मानसिक काम छै या शारीरिक काम छै जब ओ स्वस्थ रहते तभी कोनो काम अच्छा ढंग सऽ करि सकै छै जै कारण सऽ हमरा भारत भारतमे कऽ युबा सब सब अपन अपन सुबह कऽ जादातर संख्यामे बच्चा सब दौड़य लए जाइत अइछ जाहिमे दौड़ला सऽ जे छै हम बहुत तरहक अपन सपनोके पाबि सकै छी जेना आर्मी भऽ गेल अहाँके आर आर्मी आर्मीमे भऽ गेल पुलिस भऽ गेल दरोगा भऽ गेल इसबके हम प्राप्ति करि सकै छियै ओहिमे अपना लक्ष्योके प्राप्ति करि सकै छियै जाहि कारण सऽ दौड़ धूप सऽ हम बहुत फायदो करै छियै तऽ ओ हमरा लेल बहुत आमदायको चीज छै ओहि सऽ कोनो जल्दी बीमारी शरीरमे प्रवेश नहि होइ छै आओर शरीरके संतुलनके बनेने रहै छै ओहि सऽ रक्त संतुलन बनल रहै छै आओर रक्त संतुलन बनलाके बाद ब्रेन दिमाग जे छै चंचल रहै छै हमेशा जाहिके कारण सऽ कोइ भी काम हम आसानी सऽ आसानी तरीका सऽ हल कए पाबै छियै दौड़यके बहुत सा कारण छै जाहिसऽ हमरा कोइ भी मोट आदमीके जेना पेट निकलि जाइ छै तऽ ओकरा दौड़य लए जरूरी भऽ जाइ छै तऽ जरूरी भऽ जाइ छै जाहिसऽ ओकर बसा पर नियंत्रण रहतै तऽ बसाके नियंत्रणके लेल दौड़बाके जरूरी छै आओर ओहि सऽ फुल एनर्जी ओहि सऽ पूरा शरीरमे उर्जा प्रदान होइ छै आओर मानसिक संतुलन बनल रहैत अछि आध प्रतिदिन आदमीके अभ्यासमे चलि आबै छै योगमे चलि आबै छै ई दौड़ धूप केनाइ इसब लेल शरीरके लेल स्वस्थ होइके लेल बहुत ही बहुत आवश्यक छै जाहिके कारण सऽ आदमी के नित दिन प्रतिदिन दौड़बाके चाही आओर समय आओर समय समय शामके समयमे दौड़ दौड़नाइ बहुत अच्छा बात छै जाहिसऽ जे भी कोइ भी आदमी जेना आर्मीमे जाय लए चाहैत अछि ओ दौड़ सकै छै तऽ ओहि सऽ ओकर सपना तऽ सेहो साकार भऽ जेतै माँ बापके सपना साकार भऽ जेतै आओर ओ अपन सपनाके प्राप्ति कर करि सकै छै आओर ओ सब सामाजिक सामाजिक आर्थिक सब सब रूप सऽ ओ सक्षम भऽ सकैत छै सक्षम भऽ सकैत अछि दौड़यके बाद जब हम घर पर जब हम अपन पोषण लै छियै जब कोइ भी दौड़लाके बाद जब हम कोइ भी कार्य करैत अछि तऽ ओहिमे हमरा आरामदायक फील होयत अछि आरामदायक फील होइ छै जाहिके कारण सऽ सुलभ तरीका सऽ कोइ भी कामके आसानी सऽ आसानी पूर्वक कए सकै छियै आओर जब हम पढ़य लए बैठै छी दौड़ धूप केलाक बाद तऽ पढ़ैयोमे बहुत अच्छा लगै छै जब नीन्द जे छै नीन्द पूरा अच्छा से आबै छै दौड़लाके कारण सऽ शरीरमे थकाबट फील थकाबट महसूस नहि होयत रहै छै आओर शरीर देह हाथ दर्द नहि करैत छै आओर ई बहुत अच्छा मानल गेल अछि जे दौड़ धूप करबाके चाही मानव जीवनमे दौड़ धूप कऽ सुबह सऽ शाम या कभी भी गांधी जी कहने छलै जे दिनमे दिनमे दो बार व्यायाम जरूरी होता है इसीलिए जरूरत है गांधी जी कहने छला जे जे हर मनुष्यके अपन मानव जीवनमे दौड़ धूप करबाके चाही एक अच्छा किएकि जे शरीर स्वस्थ शरीरमे स्वस्थ मस्तिष्कके बास होइ छै एहिके कारण सऽ जे छै दौड़ धूप करबाके चाही दौड़ धूप कयला सऽ बहुत अच्छा होइ छै जाहिके कारण सऽ ओहिमे हम पायल जाइ छियै जेना शरीर हमर पूरा स्वस्थ भऽ जाइ छै हमरा कोनो बीमारी नहि होइ छै जाहिसऽ डायबटीज जेना बीमारी होइ छै आओर दोसर कोनो बीमारी सब होइ छै ओ जल्दी नैत होयत अछि